पहिरीं जे ज़माने में माण्हू कपिड़ा राति भर पुसाईंदा हुआ हुनमें गरमु पाणी जो ऐं सर्फ़ जो इस्तेमाल कंदा हुआ ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो उथी करे उहे ब्रश सोटी ऐं साबुणु हणी करे कपिड़ा धोई विझंदा हुआ अॼु जी टेक्नोलॉजी त ॿीं आहे अॼु टेक्नोलॉजी जाम अॻियां वधी वई आहे माण्हू कपिड़नि धोइण जे लाइ वॉशिंग मशीन जो इस्तमाल था कनि हुन में माण्हू डायरेक्ट कपिड़ा था विझनि पाणी ऐं सर्फ़ विझी मशीन खे कलाकु हलणु था ॾियन हुन मां कपिड़ा जाम सुठी तरह धोपिजी था निकिरनि पर पाणी जो इस्तेमाल घणो थो थी वञे कपिड़ा सुकजी बि था निकरनि अॻे ज़माने में कपिड़ा सुकजंदा न हुआ हुननि खे बारिश में थधियुनि में हिकु हिकु ॿ ॿ ॾींहं कपिड़ा सुकजण ते लॻी वेंदा हुआ ऐं पर इहो सुखु वॉशिंग मशीन थी ॾिए थधि हुजे या बारिश जो टाइम हुजे जंहिं में सिज निकिरे नथो या थोरी देरि जे लाइ थो निकरे जंहिं में कपिड़ा नथा सुकजी वञनि त वॉशिंग मशीन में जल्दी था सुकजी वञनि त वॉशिंग मशीन जाम सुठो थी कमु करे तंहिं खां पोइ वरी इहो बि नुकसानु आहे वॉशिंग मशीन में की कलर जा कपिड़ा ऐं अछा कपिड़ा जेके हुजनि था उहे असांखे अलॻि था धोइणा पइनि जंहिं मां कलर थो निकिरे कलर वारा कपिड़ा बि अलॻि था धोइणा पइनि त इहो हिकु नुकसानु बि आहे